हेलौ ओइ बहा थांनो नोंलाय

ए अबे अबे रूम आव मोनथिया नों अबे रुमाव बे फैबाय थाखायो आं नोंखौ दोनैसो नुदों थ' सोरनो बिनि माखासे बे बिल्दिंआवनो थायो बिनि इनफरमेसन आ मा मा दं मा नाम्बार बेखौ मोनथियो नों बेबायदिथ' हाबला बायनो मोनाथ' ओहो ओहो बिदि जाया माखासे इनफरमेसन माखासे इनफरमेसन नांगोरबावगौ बिदिथ' हगारला बायजाया जोंहाबो दायगोलैयो ना जों बोरै बिदि हगारनो ने नोंखौ आं र' र' आं बिदिथ' हाबहोला बायनो मोना आं नों बिनि नामखौ मिथियो नामा बे अबे रुमाव थायो बेसेबां आयौ बेबायदिबा आं हरगारला बायनो हानाय नङा दा बोरै बिदि हगारनो आंलाय आंहाबो नै दाय गोलैगोनना बोरैबा माबा मोनसे जायोबा बिरफुं होननाय र' आं नायनि खाथायाव दंना गैया औ औ औ औ औ नायनि र' एसे सिरि थाथ' औ बियो रुम नाम्बार बियो रुम नाम्बार नैजौ ब्रैजि आव थायो बे बेनाव होनबा नों सिनायखायो आरोना बेखौ बेनो लेंहरखादों नामा लेंहरखादों औ औ

औ औ औ दे दे होनबा थांदो दे ओं बिदिथ' जोंनाव गैया दे थांदो दे हगारसै आं